ओ मा ओ मा खबर सिनेमा ए दे दे दे ओमफ्राय औ औ औ दा थाब ओंखारबोदोल' बेंथलाव दा औ औ औ थाङो दे मोजां नो सिनेमाया औ औ दे नायनांगौलै औ आंहा जाखांबायबो औ आंहा जाखांखाबाय नोंहाबो थाब जाना फैदो खोनाबाय थाब जानानै फै ओइ सारायसयथा निफ्रायनो जायो

औ औ औ थाब ओंखारबोदोल' उनावब्ला टिकेट मोननाय नङा लेट जाब्ला फैसा माबा टिकेट मोननाय नङा औ थाब फैदो फैदोल' औ ओइ गारिया दंखायो माबायावनो दलांखाथियावनो दं गारिया फैसा लानानै ओंखारबोदो औ नै गारिया नेगासिनो दङ

फैदो दे दोनदो दे फैसा लाना ओंखारबोदो एकस' एकस' टिकेटा टिकेटा एकस' लायोनो औ जायखिजाया दुयस' सो लाना फैदोल' ओ दे ओंखारबोदोल